अहाँ अपन जिन्दगीके बारेमे की लक्ष्य अछि आगे पढ़ाइके बाद की करय चाहैत छियै ताहिसभके बारेमे पूरा जीवनी जे आमतौरपर सभ स्टूडेंट जतेक विद्यार्थी होइत छै सभके लक्ष्य होइत छै जेना हम अहाँ रस्तामे चलैत छियै ने तऽ रास्ता मतलब एगो लक्ष्य होइत छै ने कि रस्तामे कतय तक जेबै कियाकी रास्ताक कोनो अन्त नहि छै ओहि टाइपमे हमरा किछु बताउ जे अहाँ की करय चाहैत छी अपना जिन्दगीमे आगू सभसँ पहिलुक बात कि हमरा बारेमे तऽ अहाँ जनैत छी हम छी विकास कुमार झा आओर एतुक्का मिथलाञ्चलके हम एगो मूल निवासी छी हलाँकि हम अपन प्रारम्भिक शिक्षा सी बी एस ई बोर्डसँ अँग्रेजी माध्यमसँ कयने छी

हम सी बी एस ई बोर्डसँ ट्वेल्थ केलहुँ ट्वेल्थमे हम बहुत बढ़िआँ फर्स्ट डिवीजनसँ पास कयने छलहुँ आओर हमर आगेक निकटतम भविष्यके लक्ष्य अछि कि हम एगो बहुत सफल बिजनेसमैन बनी एहिमे हम जोड़य चाहब कि एगो बहुत पैघ सिङ्गर गायक छथि जे कहने छथिन जो पैसन ना दे पैसा वो पैसन नही है एहिमे एक तरहसँ ई हमरा कनि बेसी मोनमे लागल हलाँकि हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हलाँकि हमरा पास अपन अपन सभटा अथियो अछि उपकरणसभ सेहो अछि हाथ लेल कैमरा अछि ड्रोन ईसभ रखने छी अपन सौख लेल हलाँकि हम एहि क्षेत्रमे जाके अपन नाम करय चाहैत छी लेकिन किछु सामाजिक आओर परिवारिक दबावके कारण ओहिमे हम नहि जा पाबि रहल छी आओर ओहिमे हम की बेसी कहब हलाँकि अपन जे मिथिलाञ्चलके अथी छै रिवाज छै जे पिताजीके आदेश छै उएह सर्वेर्सर्वा सर्वेसर्वा छै तऽ एहिपर ज्यादा नहि किछु कहि सकैत छी तऽ लेकिन ई छै जे अपन जे सौख छै ओकरा लए कऽ एगो बहुत सफल बिजनेसमैन बनी ठीक छै जाहिसँ कि हम आगू बहुत अपन नाम करी आओर बाँकी तऽ ई छै जे कहि सकैत छी जे जिन्दगीमे तकलीफ तऽ सभकेँ छै ओहिमे तऽ कोइ किछु नहि कऽ सकैए हँ अभी हम एहिबेर ग्रेजुएशनमे एडमिशन लेने छी बाबूजीक कथाकथित हम एहिबेर नामाङ्कन करबा लेलहुँ हेँ ग्रेजुएशनमे आओर एहिबेर उम्मीद अछि कि हम एहिके साथ साथ अपन जे सौख अछि सेहो पूरा कऽ सकी लेकिन ओहो लेल समयके बड़ा पाबन्दी छै तऽ हम उम्मीद करबै भगवानसँ प्रार्थना करबै जे निकटतम भविष्यमे अपन सभटा कामना पूरा करी आओर एहिमे भगवान ज्यादा हमरा साथ दथि तऽ से आओर बढ़िआँ बात आओर अपन जे मिथिलाञ्चलके क्षेत्र छै ओहो हमरा कनि देखाबयके मौका मिलत जेना कि बहुत अखन छै जे बहुत चीज छै जे अखन तक विकिसित नहि भेलै हेँ बहुत लोकक सामने नहि एलै हेँ

लोक अभी तक ई नहि बुझैत छै लोक मिथिलाञ्चलके मिथिला पेंटिंगटा बस चिन्हैत छै ओहिमे ई पेंटिंगके एकटा आओर अपभ्रंश कहि सकैत छी अलेपन जे कि ई फाउन्डेशन जे ई सभ सभटा व्यवस्थित कऽ रहल छथि अरिपन फाउन्डेशन हिनकर नामसँ जुड़ल छनि जकर नाम जकर मतलब भेलै अलेपन हलाँकि लोकसभ एहि बारेमे ज्यादा नहि जानैत छै जाहिमे कि पुराना समयमे लोकसभ लैत छलखिन कहल जाइत छै जे ई महाराजा दशरथजी करबेने रहथिन अपन रामके विवाहमे सीता जनकजी करबेने रहथिन अपन सीताजीके विवाहमे ओहि समयसँ चलैत आबि रहल छै हलाँकि एहि सभके बारेमे अरिपन कलाके बारेमे बहुत लोक नहि चिन्हैत छै अपन मिथिलाञ्चलके बहुत एहन चीज छै जेना कि एगो बहुत प्रमुख नृत्य छै झिझिया नाच ओहो सभके बारेमे ज्यादा जानकारी नहि छै तऽ हम ई चाहब जे अपन कलाके रूपमे ईसभ लोकके सामने प्रस्तुत कऽ सकी लोकके देखा सकी आओर बस इएह प्रार्थना करबै जे हमर जे अछि कामना से सम्पूर्ण हुए आओर अपन घरके नाम मिथिलाके नाम करी सङ्गमे अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर नाम करी